शादीसे पहिले हमरा खाना बनबयलऽ नहि आबैत रहै कियाकि हम कभी सिखयके कोशिशे नहि करलियै हमरा खाना बनेनाए सभसँ डिफिकल्ट लागैत रहय ओकर बाद हमर शादी भै गेलय शादीके बाद तऽ खाना बनबियै पड़ैत छै तऽ हमर हसबैंड हमर हेल्प करलखिन खाना बनबैमे सिखबैमे हमरा बतैलके केना केना कि कि यूज करल जाइत छै चिकेन बनेनाइ सिखेलकै फिश बनेनाइ सिखेलकै मटन बनेनाइ सिखेलकै दालि बनेनाइ सिखेलकै तड़का दाल फिर राजमा छोले पनीर सबकुछ बनेलए हमरा आब आबैत छै कियाकि हमर हसबैंड हमरा सिखेलकै हम सबकुछ बहुत अच्छा आब बनै लैत छियै एहन हमरा लागैत छै कहिओ कहिओ गंदो बनि जाइत छै तहिओ हमर हसबैंड किछु नहि कहय छथि खैर चिकेन बनेनाइ सभसे आसान लागै छै किआकि ओ सभसँ आसानी से सभसँ जल्दी बनि जाइ छै